असां खे न पंहिंजो धंधे में हिक शइ ॾिसणी आ असां जेको माल वठूं था या जेको माल ठाहियूं ता उहो असां खे पहिरियों विकरिणो आहे ऐं उन खे पैसनि में उहो करणो आहे जेको माल वरितो आहे असां खे जल्दी विकणे करे हुननि खे साम्हू वारे खां जल्दी पैसो वठणो आहे टाइम ते अगरि हू न वरितो त हो असां जो टर्नओवर जल्दी न थींदो सभिनी खां ज़रूरी आहे पैसे जी लेनदेन छोकी असां जेको माल वरितो आहे हुननि खे बि असां खे जल्दी पैसो वापसि ॾियणो आहे टाइम ते अगर वधिक टाइम त असां खे पोइ व्याज लॻंदो आहे हूअं ई हिकु मुंहिंजी पासे में हिकु धणी आहे हुन इएं कयो अथईं हो बस हिकु ई शइ ॾिसंदो आ मां टाइम ते पैसा वठा ऐं टाइम ते पैसा ॾियां हिकु दफ़ो रोलिंग बरोबरि थी वई बस पो पोइ तव्हां जो धंधो अपरम्पार अथव